एह् जेह्ड़ा कवेच्शन ऐ थुआढ़ा एह् मिगी बड़ा गै बधिया लग्गा क्योंकि एह्दे बिच्च जेह्ड़ी तुसें गल्ल कीती ऐ ना एह् बड़ी शैल ऐ ते हून दिक्खो में थुआनूं इक चीज़ सनाना एह् जेह्ड़ी वैल्ल एजूकेटेड ते वैल्ल ट्रेंड दी गल्ल चलदी ना अज्जकल ओह् दौनें गै आपस दे बिच्च मैच निं खंदियां क्योंकि साढ़े घरै च साढ़ियां मावां साढ़े फॉदर साह्ब साढ़ियां भैनां साढ़े ब्रदर ओह् इन्ने जादा वैल्ल एजूकेटेड नेईं हैन जेह्ड़े पराने लोग लोकिन ओह् तां बी प्रिंसीपल कन्नै चलदे आं अपने सिद्धांतें गी कदें उ'नें बेचेआ गै नेईं ते साढ़े घर बजुर्ग दादा जी न में उ'नें ई बड़ा मान दिन्ना ते ओह् साढ़े कन्नै बड़े निक्के होंदे दे स्हेई बरता दे ते में उं'दे कन्नै जद् बी बौह्न्ना खड़ोन्ना ते उं'दे बिच्चा इन्नियां अच्छी गल्लां मिगी सिक्खने गी मिलदियां कि में थुआनूं ऐक्सप्लेन बी निं करी सकदा दिक्खो जद् इक बंदा जादै पढ़ जाए ना ते ओह् अपने सिद्धांतें गी मेरा ख्यालैं ओह् पिच्छें छड़दा ऐ ते ओह् अग्गें निं बधांदा अपने सिद्धांतें ई दे बिच्च उ'ऐ बंदा ग्रो करी सकदा जेह्ड़ा अपने लोकें दे बिच्च बौंह्दा खड़ोंदा सिर्फ वैल्ल एजूकेटेड होने दा मतलब एह् निं ऐ कि उस बंदे दे जेह्ड़े प्रिंसीपल न ओह् बड़े बधिया होने जां बड़ा गै काबल बंदा होना ओह् नेईं दिक्खो जी इत्थें बड़े गै लोग न ऐसे में दिक्खे जेह्ड़े अपने बी ए कीती दी पी एच डी कीती दी लेकिन अपने घर दे गी बी तूं करियै खुआंदे न तुस कु'न ओ तूं कु'न ऐ ते ओह् जेह्ड़ी गल्लां न एह् अस गल्ल निं करी सकदे इस बारै लेकिन जेह्ड़ा इक अनपढ़ बंदा बी जे थुआनूं जी करके बुला रेहा ते इयां गल्ल करै कि भई ओह्दी अवाज़ बड़ी सॉफ्ट ऐ जे कोई ऐसा बंदा ऐ जे साढ़े कन्नै ऐसियां बीती दियां में थुआनूं सनान लगा ते इक साढ़े भाई होर न ओह् उ'नें एच डी कीती दी ऐ डोगरी दे बिच्च गै उनें हिंदी दे बिच बी पी एच डी कीती ते डोगरी बिच्च बी ओह् मतलब लैंग्वेज़ दे बिच्च उनें पी एच डी कीती दी ते पी एच डी करन दे वावजूद उ'नेंगी कुसै बबी बंदे कन्नै बौह्ने खड़ौने दा इक तरीका होंदा इक लैह्जा होंदा ओह् नेईं आया अज्ज तक ते नेईं आया अग्गें रब जानै आई जाए ते खरी गल्ल ऐ ते में उं'दी इन्सल्ट निं करा ना लेकिन में थुआनूं एह् दस्सना चाह्न्नां थुआढ़े क्वेच्शन दे स्हाब कन्नै कि जेह्ड़ा बंदा वैल्ल एजूकेटेड बी ऐ ना सर जां बीइंग ऐजूकेटेड पढ़ लिखकर बड़ा जादा तुस कह रहे कि ओह् अपने सिद्धांतें दे उप्पर खरा उतरै ते ऐसा नेईं ऐ सिर्फ पढ़ना लिखना में समझना कि जायज़ नेईं ऐ बंदे गी लोकें दे बिच्च बौह्ना खड़ौना आना चाहिदा ते गल्ल करने गी आनी चाहिदी उसी इस चीज़ दा म्हत्व होना चाहिदा की केह्ड़ा बंदा बड्डा ऐ साढ़े कोला ते केह्ड़ा छोटा ऐ केह्ड़ा साढ़े नाल दा ऐ हर व्यक्ति गी अपने कन्नै लेइयै चलने आह्ला होना चाहिदा ते एह् चीज़ ते दिक्खो तुस साढ़े पलिटिशियन कोला कोला गै सिक्खी सकदे ओ क्योंकि ओह् जादै पढ़े लिखे बी निं होंदे लेकिन अज्ज तक्क जिन्ने बी लोग जित्ते आं अज्ज तक्क जिन्ने बी लोकें ने पॉलटिक्स दे बिच्च बड़ी जादा म्हारत हासल कीती ऐ तुस उंदे हिस्टरी चेक करियै दिक्खो ओह् जादा पढ़े लिखे दे निं ऐ लेकिन जेह्ड़े जादा पढ़े लिखे ऐं अज्ज बी लोग उं'दा मज़ाक डोआंदे न में उं'दा व्यक्ति दा नांऽ ते नेईं लैङ ते लेकिन थाह्नूं सारें गी पता कि ओह् केह्ड़े लोग न ते में ते इक्को गल्ल करना कि जेह्ड़े पी एच डी करियै बैठे दे जां बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करियै बैठे दे जे उ'नें बी लोकें दे बिच्च बौह्ने खड़ोने दी अकल निं ऐ ते ओह् कदें कामजाब नेईं होई सकदे जदूं तगर ओह् अपने सिद्धांतें पर खरे नेईं उतरी सकदे क्योंकि हर व्यक्ति दा हर इक अलग मिजाज़ होंदा में निं आखदा भई की हर इक पढ़ेआ लिखेआ बंदा बेकार ऐ भई जां हर अनपढ़ बंदा बड़ा शैल ऐ ना दिक्खो हर बंदे दा बौह्ने खड़ोने दा ते बोलने दा तरीका अलग होंदा ते में ते थुआनूं इक्कै गल्ल आखगा कि भाई एह् जेह्ड़े साढ़े लोग न ओह् बड़े सैंस्टिव लोग न उं'दे बिच्च एजूकेशन गी लेइयै बी इन्ना जादा दिक्कत ऐ ना अनपढ़ गी लेइयै जादा दिक्कत ऐ ते एह् क्वेच्शन थुआढ़ा बड़ा शैल हा ते एह् क्वेच्शन दी बजह कन्नै में थोह्ड़ा बड़ा जादा बोली पाया ते ऐसे क्वेच्शन होर मिगी देओ ते में थुआनूं होर बी अच्छे ऑनसर देआं गा